ऑनलाइन ते ख़रीदु कयुमि हिकिड़ो लैपटॉप उहा लैपटॉप हिक तरीक़े सां त सुठे में सुठी शइ आहे जंहिं ते मुंहिंजा सभु कम थींदा आहिनि ऐं मां ॿुधो हो त हिन नाले जो लैपटॉप जंहिं जी बैट्री चङे समय ताईं हलंदी आहे वधीक हलंदी आहे त मां उन हिसाब सां उहो ऑनलाइन लैपटॉप ख़रीद कयो जंहिं जी बैट्री मूंखे ॿ ॿ ॾींहंनि ताईं कम ईंदी आहे त मुंहिंजे लाइ उहा ॾाढी सुठी आहे ॻाल्हि इहा ई ॻाल्हि मां मुंहिंजे दोस्तनि खे बि चवंदुसि त जे तव्हां भविष्य में अगरि लैपटॉप वठो त हिन नाले जो ई वठिजो इनजी कारीगरी जेकी आहे उहा सुठी आहे बैट्री लाइफ़ जेकी आहे उहा वॾी आहे तव्हां खे वधीक टाइम चार्ज बि न करिणो पवंदो जल्दी चार्ज थी वेंदी आहे ऐं समय तव्हां जो सुठो वेंदो इन लैपटॉप सां गॾु